मैंने अभी कुछ दिन पहले पाँच चेयर का एक सेट खरीदा था जो मतलब मैंने ना ऐसे ही नॉर्मली कोई बेचने वाले आते हैं उनसे खरीदा था कम बजट के हिसाब से तो मतलब पाँच सेट कुर्सी मैंने खरीदी थी तो अब उसका तो कुछ होता नहीं है कि अपन बेचने वालों से लें तो उसका तो कोई गारंटी वगैरह नहीं होती है तो पाँच सौ पच्चीस सौ में मैंने पाँच कुर्सी खरीदी थी लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनका प्लास्टिक कुछ भी काम का नहीं है कुर्सी भी कुछ काम की नहीं है बिल्कुल हल्का माल उसने दे दिया है तो अब उसका तो क्या करें लेकिन ये मेरा नेगीटिव एक्सपीरियंस रहा है वैसे काफ़ी सुनने को भी मिल था फॅमिली वालों से तो अब क्या करें पैसे हो गए बर्बाद और प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं आया तो यह मेरा नेगीटीव एक्सपीरियंस रहा है फाइव चेयर्स खरीदने का